हलो हा हरी ओम जय झूलेलाल अरे पलक किथे आहीं भई मुंहिंजो बबू मङियो आहे मुंहिंजो बबू मङियो आहे हा हा हा हा हा तव्हांखे बि तव्हांखे बि वाधायूं हुजनि त हाणे थोरो तकड़ि में कमु थी वियो आहे जल्दी वरंदी करिणी आहे हा मिसरी मिसरी वठिणी आहे त हा च चारि पंज बसि पंज सत पंज छह ॾींहं ई पिया आहिनि मूंखे ड्रेसूं सिॿाइणियूं आहिनि थोरियूं अर्जंट सिॿी ॾे न हाणे असां त असां त भई तुंहिंजा क़ाइम जा ई ग्राहक आहियूं ॿियो कंहिंजी सिलाई वणंदी नाहे त हा तयारु न असां भई मोटा आहियूं न त नथी सम्झि पए तयारु फिटिंग सुठी नथी अचे हा हा हा बसि बसि बसि उन जी ड्रेस पाए ॾिसण जी बि ज़रूरत न पवंदी आहे हा तकिड़ो बि कई हा भई हिक ॿ ते त रखी ॾे न जेका ख़ासि ओॾीमहिल पायूं मङिणे में हा हिक ॿ में त रखी ॾे न पर सभु सादा सिॿी ॾींदीअं त वरी मां कीअं पाईंदमि मङिणे में सुठा करे सिॿी ॾे पैटर्ननि वारा कोई वन पीस सिॿी ॾे हा हा सत वचन बाबा चिमकऊं चिमकऊं तुंहिंजी दुआ लॻे त चिमकऊं त जंहिंमहिल चओ जंहिंमहिल चओ मां खणी अचां मटेरियल हा हा हा हा हा हा

हा हा हा त थोरो सो धीरज सां कमु कजाइं जीअं जल्दी जल्दी पंहिंजे सुठे कारीगर खे ॾे भई सुठे कारीगर खे ॾे छो जो उहो तमामु महांगो कपिड़ो आहे हा तमामु हा उहो उहो ई उहो ई हा त उन्हनि ताईं बि तव्हांजो नम्बर पहुचाईंदासीं उन्हनि ताईं बि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मां सुभाणे सभु मटेरियल सुबुह जो खणी थी अचांव ओके ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी तव्हांजी जय झूलेलाल जय झूलेलाल